यहाँपर कैन्सरके सुविधा किछु किछु छै कैन्सरके इलाजके सुविधा किछु किछु छै आओर हॉसपिटल भी यहाँपर बगलमे एक दुइ किलोमीटरके आसपासमे बनल छै जाहिमेकि कैन्सरके इलाजके लिए ई किछु दिन पहिले किछु दिन पहिले जाँच भी भेलै रहै ओकर इलाज इलाज केलिए किछु किछु थेरेपी करल जाइ छै